दिक्खो जी सब तों पैह्ले जेह्की लूड़ो लूड़ो जेह्की ऐ पेई एह् साढ़ै ना बड़े जैदा खेढदे उसी बड़ा लाइक करदे न लोक बड़ी पसंद करदे क्यों के अच्छी लगदी चार चार पंज पंज बंदे म्ह्ल्लै कट्ठे होइयै इसी खेढदे न ते मैमी खेढदा बोहत खेढदा इसी ते एह्दे बाद जेह्के हैन बड़े सारे लोक केह् आखदे एह्दे च इंट्रस्ट लैंदे जेह्के इसी अच्छी लगदी उ'नें लोकें गी ते मिकी बी बड़ी अच्छी लगदी में बी खेढदा एह्दे बाद लूड़ो अच्छी चार चार बंदे पंज पंज खेढदे छे छे बी खेढदे ते ठीक ऐ बाकी कैरमबोर्ड जेह्ड़ा ऐ इसी बी खेढदे मैक्सिम साढ़ै जेह्के बंदे हैन बड़े सारे बंदे खेढदे चार चार बगैरा पोडर शोडर लाइयै अपने ठीपियै उप्पर ते बड़ी इंट्रस्टिंग कन्नै खेढदे बच्चे बड्डे निक्के सारे जिन्ने बी बंदे हैन निक्के बड्डे कोई निं सारे इक्कै नेही खेढदे

ते बाकी सनैक जेह्ड़ी ऐ सप्प सीढ़ी ते एह्बी अच्छी लगदी लेकिन जैदातर ना इ'नें गी खेढदे बच्चे क्य़ों बड्डे बड्डे निं खेढदे उ'नें गी अच्छा निं लगदा ऐ ते निक्के निक्के जेह्ड़े बच्चे हैन उ'नेंगी खेढदे रौंह्दे पूरी ध्याड़ी खेढदे रौंह्दे सबेरे शा लेइयै शामी तक उ'नें गी कम्म केह् होर इक इ'यै खेढना गै ऐ बड्डे बड्डे बजुर्ग जेह्के हैन कम्मे काजै कोला बेह्ल निं होंदी उ'नेंगी ते उ'नें खेढनी कुत्थै बचेरें

ते एहदे लेई बाकी चैस चुस जेह्की ऐ बड़ी घट्ट खेढदे क्योंकि इन्ना लोकें कोल दमाग निं ऐ एह् पता गै निं कुसै गी कि'यां खेढदे कि'यां नेईं खेढदे ते बाकी उत्थुआं दियां जेह्कियां अपनियां गेमां होई गेइयां लोकल जि'यां संतोलिया होई गेआ बाकी गुल्ली डंडा होई गेआ बाकी गुल्ला डंडा ते अपना बी फैवरट ऐ ते बाकी अपने इतै बड़े बच्चे बी खेढदे बड्डे बी खेढदे अज्जें के बड्डे थ्होड़ा खेढदे पर बच्चे जैदा खेढदे ते जेह्ड़ी गेम होई ई फ्री फायर बगैरा खेढदे न ते जैदा संतोलियां ऐ नां एह् बड़ा ई खेढदे क्योंके अपने चार पंज ठीपियां कट्ठियां करियै रक्खनियां होंदियां ते उसी फ्ही बड़ै पंज फुट छे फुट्ट कोला ओह् ढाइयां ते फिर अग्गें ई नस्सना ते फिर जेह्का ओह् ठीपियां कोल बंदा होंदा ते उ'नें ना उसी मारनी होंदी ते अगर बज्जी गी तां ठीक ऐ नेईं बज्जी तां बंदे जेह्का संतोलियां सु''ट्टे दा होंदा ते उ'न्नै ना आइयै एह् ठीपियां चाढ़नियां होंदियां ते अगर चाढ़ी ओड़ियां तां अपने पुआइंट बनी जंदे अगर नेई चढियां अगर उसी बज्जी ई तां दूई टीम दे पुआइट बनी जंदे ते इस स्हाबै दी गेम ऐ साढ़ै चलदी ऐ लोकल ते खेढने गी जेह्के इंट्रस्टिंग बाकी लूड़ो कैरम सनेक ते मारवलस जेह्ड़ा ऐ बड़ा घट्ट खेढदे न साढ़े लोक ते बाकी लोकल ओह् ही संतोलिया बगैरा ते चैस बी जेह्ड़ी बड़ी घट्ट खेढदे